महाराष्ट्र में असांखे के सी कॉलेज आहे एच आर कॉलेज आहिनि स्वामी विवेकानंद कॉलेज आहे सुमया कॉलेज आहे झुनझुन वाला कॉलेज आहे एस एन डी टी यूनिवर्सिटी आहे जंहिंमें स्वामी विवेकानंद में लॉ जो असांखे पढ़ाइण जो सिखियत ॾिनियलु विया आहे उते कोर्स हलंदा आहिनि अलॻि अलॻि तरीक़नि जा हाणे एस एन डी टी यूनिवर्सिटी में ख़ासि करे छोकिरुनि जे लाइ ज्वैलरी जो कोर्स आहे इवेंट मेनेजमेंट जो कोर्स आहे जिते फाइनेंस अकाउंटिंग सेखारियो वेंदा आहे जीअं असां असां जीअं पहिरियों जीअं ॿारनि खे अॻिते वधण लाइ कोर्स कंदा त पंहिंजे जीवन में अॻिते सफ़ल थींदा